جی ہاں میں نے بہت سے ویڈیو گیم کھیلے ہیں جیسے پبجی کیرم بورڈ لوڈو لیکن سب میں مجھے سب سے زیادہ لوڈو پسند ہے لوڈو اس لیے کہ اسے ہم اپنے فون سے بھی کھیل سکتے ہیں اپنے گھر پہ رہ کے کھیل سکتے ہیں اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ اس کو ہم دو لوگ یا چار لوگ مل کے کھیلتے ہیں جس کو کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے اس کو کھیلنے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو اس میں ہمیں گوٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں جس کی گوٹی ساری ایک ساتھ اندر پہنچ جاتی ہیں وہ ونر بن جاتا ہے پھر تین بچتے ہیں ان میں کمپٹیشن چلتا ہے پھر ان میں سے جو لاسٹ میں رہ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے جس کو ہم اپنی شرطوں سے بھی کھیل سکتے ہیں اس کو کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے بور بھی نہیں ہوتے مذاق مستی بھی چلتی ہے اس گیم میں ایسا ہوتا ہے ہم اپنی شرطیں بھی منوا سکتے ہیں لوڈو سب سے بیسٹ لگا مجھے اس لیے مجھے لوڈو بہت پسند ہے میں سب سے زیادہ لوڈو کھیلتی ہوں مذاق مستی کے لیے ٹائم پاس ہو جاتا ہے بور نہیں ہوتے ہیں گیم بھی کھیل لیتے ہیں دن بھی اچھے سے گزر جاتا ہے اور خالی وقت اگر مجھے ملتا ہے تو میں صرف اس میں لوڈو کھیلنا پسند کرتی ہوں کیوں کہ لوڈو سب سے اچھا لگتا ہے مجھے کھیلنا